जय झूलेलाल मां सूरत शहर में रहिंदो आहियां ऐं सूरत शहर एॾो शांति शहर आहे जंहिंमें असांखे हिते रहण में काई बि दिक़त नथी अचे हेॾा सुठा सुठा माण्हू आहिनि जंहिंमें गुजराती माण्हू बि आहिनि गुजराती माण्हुनि जो स्वभाव जामु मिठो हूंदो आहे उहा कंहिंसां बि झगड़ो न करणु चाहींदा आहिनि सभिनि सां हिली मिली हलणु चाहींदा हलणु चाहींदा आहिनि असां सूरत शहर में नाश्ता बि जामु मिलंदा आहिनि जीअं खमण ढोकला या तीअंनि ॿियनि जातीनि जा बि नाश्ता मिलंदा आहिनि जेके असांखे जामु वणंदा आहिनि ऐं सूरत शहर में घुमण बि जामु जॻहियूं आहिनि ऐं सूरत शहर हेॾो डेवल्प थी रहियो आहे असांजों जंहिंमें असांखे रहण में जामु ख़ुशी थी थिए सूरत शहरु धंदे जे लाइ बि जामु सुठो आहे ऐं ॿाहिरां माण्हू बि हिते जामु शिफ्ट था थियनि छोके सूरत में शांती ऐं धंदो जामु सुठो आहे हिते घुमण लाइ बि जामु सुठो आहे हितां जा माण्हू बि जाम सुठा आहिनि हितां जो वातावरण बि जामु सुठो आहे हिते न वधीक बरसाति पवंदी आहे न वधीक थधि थींदी आहे छोकी हे गुजरात जे मध्य में आहे इन करे असांजे शहर में रहण जो जामु मज़ो आहे जय झूलेलाल